आबादारिफ्राहाय बे मानसिफोरखौबो गोहोम खालामनो हानाय बेरामनिफ्राय जुनारफोरखौ रैखाथि होयो जेरै जुनारफोरनोहाय मोनसे दानआरि नङाबा बोसोरारि मोनसे इनजेकसन नङाबा माखासे मुलि जाहोनाय जायो नङाबा बिसिनि थाखाय बिसोरनि देहानि थावस्रि सावस्रि आरि मोनसे माखासे मुलिफोर जाहोनाय जायो आरो जे जेनि थाखाय बिसोरो जुनेद जुनार आरिफ्राहाय जेबो बेराम गैयै जायो